जेब्ला आं गंसे केमेरा खौ गुवाहाटि नोगोराव थांनानै बायदोंमोन माने आं बाबानाव बार्थडे गिफ्ट महरै बे केमेरा खौ बिदोंमोन आरोना आं बे केमेरा खौ बाजिरोजा रांआव बायदोंमोन डि एस एल आर केमेरा डि एस एल आर माने केन'न केन'न केमेरा खौ बायदोंमोन आरो आं बाजिरोजा रांनि मानो होनोबा केमेरा या आं टु हान्द्रेड डि बायदोंमोन बाजि रोजा रांआव आं बाबानाव बार्थडे गिफ्ट महरै बिदोंमोन आरोना आंनो केमेरा गंसे नांगौ होननानै ओमफ्राय बाबाया सोंबाय बेसेबां लायो आं खोन्थाबाय बाजिरोजा लायो आं गुवाहाटि नोगोरमायाव थांनानै बाजिरोजा रांनि बे केमेरा खौ बायहैदोंमोन बे केमेरा जों आं गोबां फट' खेबनानै एसे मोजां फट'ग्राफार जानो हादों आरोना माने आं गोबां मोजां मोजां फट' खेबदों बे फट' खौ जोंनि लोगोफोरा फसायनानै आंखौ सोरनिबा मोनसे बार्थडे नि बार्थडे जाबा आंखौ खेबनो लिंहरदों हाबा जाबा आंखौ खेबनो लिंहरदों आं बैहाय खेबनानै माखासे रां आरजिनो हादों आरोना आं बे डि एस एल आर केमेरा खौ बायनानै इसे रां आर्जिनो हादों

बे केमेरा खौ गुवाहाटि नोगोरमायाव थांनानै लायदोंमोन बाबाजों आंजों थांनानै लायदों आरोना बाजि रोजा रांनि ओमफ्राय बे केमेरा जों आं मोनसेल' लेन्स मोनफादोंमोन मानो होनोब्ला लेन्स नि दामा आलादा केमेरा जों केमेरा नि लेन्स आ फिसाल' मोनो नाथाय आं बे लेन्स खौ लानो हायाखैमोन आं लासैनो लागोन आं खामायनानै लागोन मानो होनोबा आंखौ आंनि लोगोफोरा आंनि केमेरा खेबनायखौ फसायनानै आंखौ सोरनिबा हाबा जाबा आंखौ खेबनो लिंहरो सोरनिबा बार्थडे आंखौ लिंहरो सोरनिबा मिटिं एबा माबा मोनसे बिदिनो माबा मोनसे गोजान जायगायाव थाङोबाबो आंखौ केमेरा खेबनो थाखायनो लांफायो आरोना बेफोरनि फैसाजोंनो आं दोनथुमनानै आंनि केमेरा जों मोनसे मोजां लेन्स खौ आं बायनानै लागोन आरो आं आंनि बे केमेरा जों खेबनानै आं सासे फट'ग्राफार जानो सानदों आंनि केमेरा आ केन'न टु हानड्रेड डि आं बेखौ नैरोजा नैजिसे मायथाइयाव बार्थडे गिफ्ट महरै बाबानाव बिनानै लादों आरोना मानो होनोबा आंहा फट' खेबनायाव जोबोद इन्ट्रारेस्ट खामोन आं सासे फट'ग्राफार जानो सानखानायखामोन बेनिखायनो आं बाबानाव बार्थडे गिफ्ट महरै आङो डि एस एल आर केमेरा खौ बिदों मानोना बे केमेरा जों आं गोबां मोजां मोजां फट' खेबनानै मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हादोंमोन आंखौ लिंहरदों खेबनो फैसा मोनदों आं बेजों आं बेफोरखौनो दोनथुमनानै आं गंसे मोजां लेन्स बायनानै सासे मोजां फट'ग्राफार सासे मोजां फट'ग्राफार जागोन आरो बेनिखायनो आं बे आंनि केमेराखौ मोजाङै जोथोन लाखियो आरो मोजाङै मोजां दोनो आं आंनि केमेरा खौ जोबोद मोजां जोथोन लायो बे केमेरा या आंनि फार्स्ट बार्थडे गिफ्ट माने फार्स्ट बार्थडे गिफ्ट माने बाबाया आंनोहाय बार्थडे गिफ्ट होदोंमोन बे केमेरा खौ आङो बयनिख्रुयबो दाम गोसासिन बार्थडे गिफ्ट होनबा आंना बेनो डि एस एल आर केमेरा ओमफ्राय बे केमेरा नि थाखाय आं बाबानाव गोबां बिनांगौ जादोंमोन ओमफ्राय आं बे केमेरा जों दा खेबनानै एसे एनै रांखौ आं खामायनो हाबाय आरोना आं माने फट'ग्राफार जानोखामोन आरो आंनि थांखियानो बेनि थाखायनो आं एसे मोजां फट' खेबनानै बेजोंनो खामायनो हाबाय आरो आं मोजां लेन्स बो बायनानै लानो हाबाय बेनोसै